کپڑے دھونا ایک روزمرہ کی ضروریات میں سے ہے اور یہ عمل عام طور پر متعدد مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کپڑوں کا دھونا خشک کرنا اور انہیں پانی کے ضیاء کے بغیر صاف کرنا شامل ہوتا ہے جب کپڑے بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں انہیں ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر بھگو دیتا ہوں تاکہ گندگی اور داغ دھبے نرم ہو جائیں اس کے بعد میں کپڑوں کو صابن یا ڈیٹرجینٹ کے محلول میں ڈال کر اچھی طرح ملتا ہوں خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں داغ زیادہ ہوں جیسے کہ کالر کف یا بینڈلیوں کے اطراف یہ ہاتھوں سے دھونے کا طر طریقہ ہے جو نہ صرف وقت کا تقاضہ کرتا ہے بلکہ محنت بھی جب کپڑوں پر بہت زیادہ داغ نہ ہوں اور وہ روزمرہ کے استعمال کے ہوں تو میں انہیں واشنگ مشین میں دھوتا ہوں واشنگ مشین میں دھونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت اور محنت دونوں بچاتا ہے اور کپڑے بھی اچھی طرح دھل جاتے ہیں کپڑوں کا مختلف حالات میں خشک کرنا کپڑے خشک کرنے کے مختلف طریقے حالات کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں مثلاً دھوپ میں خشک کرنا یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے خاص طور پر پروگرام موسم صاف ہو اور دھوپ نکل رہی ہو کپڑے جلدی سوکھ جاتے ہیں اور ان میں سے دھوپ کی خشبو بھی آتی ہے چھاؤں میں خشک کرنا کچھ کپڑے جیسے رنگین یا نازک کپڑے دھوپ میں خشک کرنے سے رنگ اڑ سکتے ہیں یا کپڑا خراب ہو سکتا ہے ایسے کپڑوں کو چھاؤں میں یا گھر کے اندر خشک کرنا بہتر ہوتا ہے بارش کے دنوں میں کپڑے سوکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں میں کپڑوں کو گھر کے اندر لٹکا دیتا ہوں اور اگر ممکن ہو تو فین یا ہیٹر کا استعمال کرتا ہوں تاکہ کپڑے جلدی خشک ہو جائیں پانی کے پچت آج کے دور میں ایک اہم مسٔلہ ہے اور اس کے لیے میں چند احطیاطی تدابیر اختیار کرتا ہوں جب میں کپڑے ہاتھوں سے دھوتا ہوں تو پہلے دھلائی میں استعمال ہونے والے پانی کو پھینکتا نہیں بلکہ اس میں پانی کو دوسرے کپڑوں کے لیے دوبارہ استعمال کرتا ہوں خاص طور پر جب کپڑے زیادہ گندے نہ ہوں واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ مشین کا مکمل بوجھ ہو تاکہ ایک ہی وقت میں زیادہ کپڑے دھل جائیں اور بار بار مشین چلانے کی ضرورت نہ پڑے اس میں نہ صرف پانی کی بچت ہوتی ہے بلکہ بجلی کا خرچ بھی کم ہوتا ہے میں زیادہ اور ڈیٹرجنٹ استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ یہ پانی کو آلودہ کرتے ہیں صابن کے قدرتی متبادل جیسے کہ سوڈا اور سرکا استعمال کرنے سے نہ صرف کپڑے صاف ہوتے ہیں بلکہ ماحول بھی محفوظ رہتا ہے بعض اوقات ہم کپڑوں بار بار دھوتے ہیں جبکہ وہ زیادہ گندے نہیں ہوتے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کپڑوں کو ضرورت کے مطابق ہی دھوؤں جس سے پانی اور وقت دونوں کی بچت ہو کپڑے دھونا اور خشک کرنا ایک فن ہے جس میں تھوڑی محنت اور ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم تھوڑی سی منصوبہ بندی کریں اور پانی کے استعمال میں محتاط رہیں تو نہ صرف کپڑے اچھی طرح صاف ہوں گے بلکہ ہم قدرتی وسائل کے بھی حفاظت کر سکیں گے